سرفنگ کے لیے سمندر اور موسم کی پیشگوئی بھی ہونی بہت زیادہ ضرورت ہے اگر آپ سرفنگ کرنے کے لیے جاتے ہیں تو آپ کا لازماً آپ کو سب سے پہلے یہ دیکھ لینا چاہیے کہ اس سمے اس ندی کا یا سمندر کا موسم یا حالات کیسا ہے کبھی کبھی سمندر میں بہت زیادہ لہر آنے سے سپھرنگ کرنے سے آپ کو کافی زیادہ پریشانی ہوگی جس سے آپ کے جان کو بھی خطرہ ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ایک سیف یعنی آپ لیڈیس کے لے کر نہیں سفرنگ کریں تو سب سے پہلے آپ کو موسم وبھاگ اور گوگل پہ یہ جانکاری لے لینی چاہیے کہ سمندر کا جو ہے ورتمان حالات کیسا ہے کیا اس سمے سرفنگ کرنا اچھا رہے گا پھر جا کے آپ سرفنگ سرفنگ کریں ادروائز اگر آپ جو سوچیے گا کہ ہم سیدھے جا رہے ہیں اور سرفنگ اسٹارٹ کر دیں گے تو اس سے آپ اپنے موت کو بلاوا دے رہے ہیں جس سے آپ کی جان بھی جا سکتی ہے اور سرفنگ کرنا چاہیے لیکن آپ اگر کرنا ہی چاہتے ہیں تو ساتھ میں آپ پیسہ لے کے جائیں جس سے اگر کچھ حالات خراب ہو تو آو اپنی جان بچا سکیں اور سرفنگ کرنے جاتے ہیں یا پھر سیکھ رہے ہیں تو لازماً آپ کو سوئمنگ بھی کرنا آنا چاہیے جس سے حالات کے حساب سے آپ سوئمنگ کر کے ندی کے باہر آ سکتے ہیں اور سرفنگ کرنے سے پہلے اس سمندر میں دیکھ بھی لینا چاہیے کہ کسی پرکار کا کوئی کیچڑ یا کوئی اینیمل تو نہیں ہے جس سے آپ کی جان کو خطرہ ہو تب جا کے آپ سرفنگ کریں